हाँ

राम राम हाँ हाँ हाँ हाँ तो हम सही दाम लगा देब का भाव लेवइया हो कल हाँ पचास पचास रुपैया किलो पचास हाँ हाँ हाँ तो पचास रुपैया किलो आलू है और सौ सबसे महंगा प्याज और हाँ चलो अच्छा आओ तुम पचा चालीस में लगा देंगे आलू गोभी हम पैंतालीस में लगा देंगे टमाटर हम चालीस में महंगाई हैं पत्ता गोभी हम तीस में दे देंगे हाँ हम मिल जाएगा सब अरे इसके वो हम दे देंगे वो पचास बीस बीस में दै देंगे

गाजर हम तीस में देंगे चुकन्दर हम पचीस में खीरा तो हम बीस में देंगे ककरी दस रुपये में दे देंगे हाँ हाँ हाँ आप आइए लेके ठीक ठीक ठीक ले लेना हम बना के तौल के रख देंगे वजन नहीं वजन हम सही देंगे नहीं वजन हम सही देंगे आप आइए आपके आगे हम तौल देंगे ऐसी बात नहीं है हाँ हम विश्वास पे हम दवाई वो देंगे सब्ज़ी लेके तो जाइए देखिए तो कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारे यहाँ की है ठीक नमस्ते